आसामाव जेन'बा हारिमु गाहाय हारिमुवारि बादा आरो जेन'बा समाजारि नेमफोरा जाबाय जेरैहाय हिन्दु न'खराव ख्रिष्टान मानसिफोरा मानि हाबफैनो मोना बा हाबब्लाबो ओरैनो बायह्रयाव जिरायनो मोनो खिन्थु बिदिनो साहानि न'फोराव ओंखाम संग्रा न'फोराव बिदियाव हाबनो मोना ओमफ्राय हिन्दुफोराबो ख्रिष्टाननाव थांनो मोना ओमफाय बिदिनो साहानि न'आव बिदिनो सोरबोफोर बिदिनो खिनाय जेनेबा खिनानै हाबफिननो मोना दुगै दुगैनानैसो हाबफिननो मोनो बायह्रानिफ्राय फैब्लाबो आथिं सुनानै हाबनांगौ साहानि न'आव ओमफाय ओमफाय जेनेबा बे न'खरनि मानसिनानो सोरबा फिसाजोखौ दस्रायाव दस्रानि न'खराव हाबा हरनानै जेनेबा फिसाजोआ न'आव सिगांनि न'आव आलासि जाफैफिनोब्ला बिखौ साहानि न'आव हाबहोआ बिखौ बादा होनानै दोनो ओमफाय ओमफाय बिदिनो जाला लोंला खालामनो मोना बाथौफोरावबो बिदिनो खिना हासुना हाबनो मोना दुगैनानै खर' लोबनानैसो हाबनो मोनो ओमफाय मेनसट्रुयेसननि बेलायाव मेनसट्रुयेसन जाब्ला फार्स्ट दिनाव खर' लोबनो मोना बेफोरो माखासे हिन्दुफोरनि हिन्दुफोराव बादा बिदिनो समाजारि नेमफोर दङ' आरो हिन्दु ओमफाय बिदिनो मोसौखौ होसननाय समावबो गथ' गोरलैफोरखौ लानानै बायह्रायाव ओंखारलांनो मोना

बिदिनो प्रेगनेन्ट हिनजावफोरखौ बिदिनो बारा बायह्रायाव थिनह'रा न'आवनो थाबाय थाहोयो बारा जेबो मावहोआ बिदिनो खस्थ' होआ आरो ना प्रेगनेन्ट हिनजावफोरखौबो

बिदिनो जाला लोंला खालामनो मोना जेनबा ख्रिष्टानाव जाहैबोयब्लाबो खिन्थु न'आव बिदिनो फुजा होफैफिननांगौ आरो फोथाय जोंना बर'फोरना बिदिनो जों फुजा होफिनो आरो फोथारफिनजोबो आरो जाफ्लांबायब्लाबो बेफोरनोसै आंनि बुंनाया बेहायनो